साढ़ी साढ़ी जेह्ड़ी डोगरी भाशा ऐ एह् बड़ी परानी भाशा ऐ इस डोगरी अस डोगरे लोक एह् बड़ी परानी भाशा ऐ साढ़ी अस साढ़ी इसलै बावन बूंजा साल उमर होई ऐ ते साढ़े दादे परदादे चड़दादे जिन्नियां बी पीढ़ियां गेइयां पिच्छें सारे डोगरी बोलदे हे साढ़े बच्चे बी डोगरी बोलदे त जेल्लै अस पढ़दे हे ते तां बी डोगरी साढ़ा इक सब्जैक्ट हा असें ई डोगरी पढ़ाई जंदी ही ते जि'यां जि'यां अगर हिंदोस्तान च अग्गें एजूकेशन बधना लगी हून बच्चे साढ़े इंगलिश बी पढ़दे हिंदी बी पढ़दे उर्दू बी पढ़दे लेकिन डोगरी साढ़ा बड़ा कल्चर ऐ डोगरी साढ़ा बड़ा पराना इतिहास ऐ अजकल कल्चर बी साढ़ा डोगरी च ऐ बाकी सब्जैक्ट बी साढ़े डोगरी हून जेह्की ऐ नैट्ट उप्पर बी आवै दी ऐ आनलाइन जेह्के हून डोगरी च सारा किश होआ दा ऐ डोगरी इन्ना मतलब उप्पर करी दित्ता ऐ कि डोगरी भाशा साढ़े साढें डोगरें दी मतलब डोगरी जेह्की ऐ एह् बड़ी परानी भाशा ऐ पराने जमाने दी मतलब के जियां साढ़े अग्गें बच्चे होंदे ओह्बी डोगरी सिखदे हिंदी बी पढ़दे इंग्लिश बी पढ़दे होर उर्दू बी चलदी साढ़े जम्मू कश्मीर च लेकिन डोगरी साढ़ी बड़ी परानी भाशा ऐ बड़ी प्यारी भाशा ऐ होर हर इलाके दा बंदा हर ग्रांऽ दा बंदा हर साढ़े जम्मू कशमीर दा हर डिस्ट्रिक दा बंदा डोगरी जानदा ते ओह् श्रीनगर च होऐ जां जम्मू च होऐ हर बंदे डोगरी जानदे न और डोग डोगरा जेह्का बड़ा पराना इतिहास ऐ ते असें और एह् जेह्की साढ़ी भाशा ऐ डोगरी एह् बड़ी परानी भाशा ऐ होर बड़ी प्यारी भाशा ऐ बाह्रले लोक बी जेह्के सुनना चांह्दे जां दूई स्टे ट दा बंदा बी आखदा ऐ कि जम्मू कश्मीर दा इक डोगरा बंदा ऐ ते डोगरे बंदे कन्नै गल्ल करो एह् डोगरी भाशा कि'यां बोलदे न बड़ी मिट्ठी भाशा ऐ साढ़ी परानी परानी भाशा चला दी साढ़े अग्गें बच्चें बी इ'यै पढ़नी ऐ ते अस एह् कोशिश करने आं कि साढ़ी जेह्की डोगरी भाशा जिसी क एह् मतलब उप्पर गै होना चाहिदी होर डोगरा साढ़ा सब्जैक्ट होना चाहिदा साढ़े बच्चे बी अग्गें डोगरी पढ़न होर डोगरी अस बोलदे रौह्चै ते साढ़ी डोगरी दी जै जैकार होऐ